جی ہیلو بولیے وعلیکم السلام جی جی جی بولیے ہاں ہاں ہو تو جائے گی لیکن آپ ریسیپٹ کو رکھے ہوئے ہیں اپنے پاس

نہیں نہیں اس کا ایک ٹائم ہے ہم صرف چار بجے ہی بک ایکسچینج کرتے ہیں اس سے پہلے ہم صرف بیچتے ہیں

آپ کو بھیجنا ہے منڈے کو نہیں نہیں کسی کو بھی بھیج دیجیے ہو جائے گا آپ کا کام اوکے اوکے جی جی ہو جائے گا

نہیں نہیں آپ لکھ کے دے دیجیے گا ایسے بھی ہم کو سمجھ میں آ گئی ہے لکھ کے دے دیجیے گا زیادہ بہتر رہے گی وہ بھی ہوں جی جی جی جی ہاں اچھا جی جی نہیں ہاں جو آپ کے پرائس کے حساب سے ہوگا وہ پرائس اگر زیادہ ہے تو پھر اس کے انوسار آپ کو زیادہ دینی ہوگی ہوں ہوں آپ کی بک سے جو ایکسٹرا کوسٹ ہوگا اس کا آپ کو چارج لگے گا جی جی جی لیکن آپ چار بجے ہی بھیجیے گا اس سے پہلے مت بھیجیے گا چار بجے کے بعد ہے جی جی جی جی منڈے والے دن

ٹھیک ہے ٹھیک ہے خدا حافظ